जय झूलेलाल मां टेलीविजन ते अधिकतर मास्टरशेफ चयनल ॾिसणु पसंदि कंदी आहियां उनजो रोटी ठाहिण जी विधी ॾाढी मस्तु हूंदी आहे उनमां अलॻि अलॻि तरह जी अलॻि अलॻि प्रांत जा माण्हू ईंदा आहिनि उहो ऐं सुठी सुठी रोटी ठाहींदा आहिनि त मां उन्हनि मां ॾिसी करे मुंहिंजे ॿारनि लाइ मां ट्राय कंदी आहियां ऐं ॾिसंदी आहियां की छा ठाहिणो आहे ऐं रणवीर बरार जी बि रेसिपी मूंखे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि हिकु गुजराती चैनल ते बि ईंदी आहे गुजराती रेसिपी उनमां बि ॾिसी करे मां मुंहिंजे ॿारनि लाइ कुझु सुठो अलॻि ठाहिण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं मास्टरशेफ मां मूंखे ॾाढी नॉलेज मिलंदी आहे मिलंदी आहे ऐं हुननि जी रोटी मां ख़ुदि घरु ठाहिण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं हुननि जी स्टीम वारी जेका भाप ते ठाहिण जी रोटी आहे उहा मूंखे ॾाढी वणंदी आहे जीअं इडली वग़ैरह थी ईअं ढोकला थिया उहे मां ठाहिणु वधीक पसंदि कंदी आहियां त मुंहिंजे ॿार ढोकला वग़ैरह खाइणु ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि ऐं मूंखे उहो ई वणंदो आहे जय झूलेलाल